हाँ मध्य प्रदेश में वैसे तो पारंपरिक त्यौहार चलते ही रहते हैं क्योंकि ये स्टेट ही पारंपरिक त्यौहारों से बना हुआ है यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जिन में किसी न किसी में टाइबल एरिया में कोई ना कोई सा त्यौहार कंटिन्यू चलता ही रहता है स्पेशली हमें अगर देखा जाए तो हमें सिखिम्स और का खजुराहो फेस्टिवल देखना चाहिए खजुराहो फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है इसके अलावा भोपाल में लगने वाला एक बहुत प्रसिद्ध मेला है हमें वो देखना चाहिए इसके अलावा हमारे पर मनाए जाने वाली शिवरात्रि यहाँ पर हमारे उज्जैन क्षेत्र में शिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर महाकाल मंदिर है